हादराव मोननो हानाय देहा फाहामसालि आरो सावस्रि सिबिथायफोरनि सायाव आंनि बिबुंथिया बेनोदि सावस्रि सिबिथायफोरा सिगांनिफ्राय साबसिन जानांगौ सिगांनिफ्राय बाङाय बेसेन होननानै आं सानो मानोना गोबां फैसा लानायनि थाखाय साबसिन देहा फाहामथायखौ होयो कभिड फपेनडामिक जानाय समाव आंनि मोनदांथिया बेनोदि बै समाव गोबां मानसिफोरा कर'ना बेरामजों आलाय सिलाय थैदों गोदाव सोराव जानांदों मोजां फाहामथाय लानो हायाखै जाहोनाव थांलाय फैलायब्लाबो बेरामा सन्देरोमोन बै समनि आंनि मोन्दांथिया जोबोर गाज्रिमोन आंनि जायगायाव साबसिन हेल्ड केयार मोननो थाखाय मोजां देहा फाहामसालि सावस्रि सिबिथायफोरखौ लाबोनांगौ अब्लासो मानसिफ्रा मोजां देहा फाहामथायखौ मोननो हागोन